बङाइगावआव थांखांबाय जों गथ'खौ देखायहैनो जायगा जों दिनै क'क्राझारावबो थाङो उन्दैफोरखौ सम सम बेरायहैनो लाङो जेरावबो थाङो जों गथ'फोरनि थाखायनो दिनै सासे लोगोनाव थांनो नागिरबाय बेबो जाया टाइम मिलायैनि थाखायनो दिनै बेबो सोलाबा आंबो सोलाबा गथ'फोरनि लेखा फरायनाय ओरै खामानि ओंखायनो थांनो समखौनो मोनला दिनै थांनो सानो थांनोनो हाया मा खालामनो टाइम मिलायनानैबाबो खेबसे थांगौ सानो जायगा नायनो बेनिखायनो टाइम मिलायना माब्लाबा थांनांसिगोन गोजाननि जायगा आबहावाखौ माबायदि नायनो थांनांसिगोन बेनिखायनो माब्लाबा सम मिलायनानै दिहुननानै थांथारनांसिगोन